हलो जय झूलेलाल भईया ॿियो भईया छा आहे हाल चाल बढ़िया बढ़िया तव्हां ॿुधायो तव्हां ॿुधायो साईं झूलेलाल जी कृपा ई कृपा आहे घर में सभु बढ़िया आहिनि बढ़िया बढ़िया कुझु ज़मीन वमीन ॾियारायो न भाऊ सस्ती अड़े भाऊ अघ अहिड़ा था अचनि कि माना ज़मीनूं वरी सोचूं था कि कहिड़े इलाइक़े में वठूं

अछा तव्हां अछा तव्हां जी पंहिंजी आहे की ॿिए जी आहे अछा पंहिंजी अथव न तव्हांजी त छाहे अघु रेट ॿुधायो न हुन यो अच्छा भाऊ हीअं न कयो न यार पंज सौ टीह रुपिया त हुन ॾींहुं दोस्त वठी आहियो मुंहिंजो मुंहिंजो अछा अड़े भाऊ थोरो असां हाणे पंहिंजनि खे बि हीअं कंदव छा थोरो ॾिसो न भाऊ रेट में अगरि कोई गुंजाइश थिए त हा हा न घणा घणा फुट आहिनि अछा त रजिस्ट्री वग़ैरह कंहिंजे नाले ते आहे माना ई एम आई छा था चओ साढी ॿारहा अछा अछा अछा त पोइ अछा त अलॻि अलॻि नाम जी रजिस्ट्री आहे ॿिन्हनि जी अछा अगरि न त तव्हां अगरि रेट थोरो सही बि ॿुधायो आ न तव्हां अघु ई ॾाढो हेॾो था ॿुधायो

भाऊ भाऊ उहो ॻाल्हि सही आहे लेकिन अड़े भाऊ उहा सही ॻाल्हि आहे पर हेॾे हिननि लाइ रजिस्ट्री या बि पैसा वैसा लॻंदा हेॾे तव्हां हेॾो रेट था ॿुधायो हेॾे वरी रजिस्ट्री जा पैसा लॻनि जी त हिकु कमु हा त हिकु कमु था कयूं न भाऊ न त जेको तव्हां अघु ॿुधायो अथव उहो अघु हलणु ॾियो हा रजिस्ट्री तव्हां पंहिंजे पैसनि सां कराए ॾियो मूंखे अड़े भाऊ त हेॾे मां घटि किथे तो करायां मां हुअं मां घटि करायामांव अछा न त मां हेॾे घटि हेॾे मां घटि नथो करायांव न हेॾे मां घटि करायांव जी जी हा ठीकु आहे न हा जय झूलेलाल भईया जय झूलेलाल जी